دہلی میں مختلف سیاسی جمع جماعتیں ہیں اور بہت سارے سیاستداں بھی موجود ہیں ہمارے آس پاس جیسے عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال اور اسی طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کے شری نریندر مودی اور امت شاہ صاحب اور اسی طرح جنتا دل بھی مشہور پارٹی مانی جاتی ہے ان سب کے سیاست کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہے اور یہ سب اپنی اپنی پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے ہمیشہ فکرمند رہتے ہیں